ज्यादा नी कोई चौदां पंदरां साल में नौकरी कीती उस नौकरी दिक्खेआ में कि घर दा खर्चा निहा चलदा

जेह्का पुलसा च डेली च नौकरी तन्खाही कन्नै गुजारा निहा होंदा चौदां पंदरां साल नौकरी करने दे बाद च ओह् में नौकरी छड्ड दित्ती इस टाइम में इक निक्का मुट्टा हट्टी करना इक जेह्दे च नौकरी कोला मिगी कुछ थोह्ड़ा फायदा होएआ हून नौकरी अज्ज बी अपनी नौकरी अज्ज बी ओह् मेरे इक कन्नै साथी इक ओह् करदे लेकिन में ओह् नौकरी छोड़नी पेई इसलै में निक्का मुट्टा इक हट्टिया दा इक बिजनेस करना नौकरी कोला में इक बिजनेस जेह्का ओह् जां अपना कारोबार जेह्का ओह् अच्छा समझेआ तकरीबन में कोई में इक सत्त अट्ठ साल होई गे अपना बिजनेस करदे एह् अपना हट्टी करदे ते हट्टियै दे फायदे बी ऐ पैसा आवा'रदा जा'रदा इ'नें कोई ओह् नी ऐ कि हां कोई दिक्कत आह्ली गल्ल ऐ ओह् कम्म कोई बी करो तुस अपने हर बन्दा अपना अपना अपना अपनी सोच होंदी ऐ अपना अपना कैरियर होंदा अपना अपना सोच होंदी ते उस्सै स्हाबै ने कम्म करदा केइयें अपनी नौकरी दरम्यान नौकरी दे करदे करदे उ'नें सारियां गल्लां पता लग्गी जंदा कि मेरी अपनी जिंदगी कन्नै कैसा बरताब होआ करदा कैसा चाल चलन घरा कम्म कैसा चलदा ओह् अपना अपना खुम्बां दा हर कुसै गी पता होंदा हून में इक दकान करना निक्की जेही मिगी पता में घरा दा सिस्टम कि'यां चलाना घरा दा कारोबार कि'यां चलाना अपने नाते रिश्ते जेह्के न उं'दे ने कि'यां निपटना उं'दे कन्नै कि'यां बरतना ते एह् गै के अपना अपना अपना अपनी सोच ऐ अपनी अपनी समझ ऐ एह्दे आस्तै एह् अपनी जिंदगी च दिक्खेआ अपनी अपने वक्त च दिक्खेआ कि कि'यां कि'यां अपना घर चलाना जां अपना कारोबार चलाना कोई नौकरी वजह् कन्नै चला दा कोई बिजनेस करा दा कोई कोई हट्टियां करा दा कोई कंप्यूटर चला'रदा कोई एह् अपना अपना कैरियर दी गल्ल ऐ ओ बाकी कोई अपने अपना कोई बचैरा ध्याड़ी लाने दे सं'ञै द'ऊं किल्लो आटा लेई जाना जां द'ऊं किल्लो आटा लेई जाना बाकी होर किश लेई गे लून तेल तमाकू ते उं'दी जिंदगी फ्ही इ'यै नेहा उ'नेंगी अपनी ओह् ओह् अपनी अपने समझ कन्नै चलदे कि हां ठीक असें इ'यै कम्म करना अपना अपना कम्म ऐ अपना अपना स्हाब कताब ऐ उस स्हाबा दा दिक्खियै हर कोई चलदा